हेल्ल' औ खर' सानाय मुलि दंना अ अ औ अ दे दे दे

ओंख्रिफ्रालाय मा मा मोनजायो अ बासिनांगौ ना अ औ ओमफ्राय औ दे दे बरमफुर होनांगौ नामा औ नंगौ औ ए दे दे दे बरिया बेसेबांसो लानांगो सानसे लानांगौ ना साननै लानांगौ औ सानफा सानफा ना

औ

ए दै होनांगौ ना औ रानथाब्बा

अ दे दे दे दे होमब्लालाय